مجھے کھانا بنانے کا بہت ہی شوق ہے خاص کرکے چاٹ وغیرہ میں بہت اچھی بناتی ہوں اور مجھے اس کے بارے میں ہر چیز بنا بھی لیتی ہوں تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہے کہ میں چاٹ کی دکان کھولنے کو میرے گھر والے بہت ناراض ہوئے اور وہ میرے پر بہت خفا ہوئے انہوں نے پہلے تو بہت ہی منع کیا جب میں نے بہت ہی ان سے کہا تو پھر وہ مان گئے اور اپ میں نے اپنے گھر کے باہر چھوٹی سی دوکان کھول لی جو آج بہت اچھی چل رہی ہے جس پہ چاٹ آلو کی چاٹ سموسے ہر چیز ملتی ہے اور وہ جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے جس سے مجھے پیسے بھی ملتے ہیں میں اپنی بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہوں اور اپنے گھر والوں کی پوری کرتی ہوں جس سے آج وہ بہت خوش ہیں اور میری دکان بھی بہت اچھی چل رہی ہے اور سب کو پسند بھی بہت آتے ہیں سموسے وغیرہ